मैं अपने द्वारा ख़रीदे गए फ़ेशियल ग्रूमिंग के लिए प्रोडक्ट मेरे द्वारा जो ख़रीदा गया था जिसमें मैंने एक फ़ेशियल क्रीम ख़रीदी थी उसमें मुझे कुछ नुक़सान हुआ है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ पहला नुक़सान मुझे ये हुआ कि मुझे उस फ़ेशियल क्रीम लगाने के बाद किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिला है और उस क्रीम की वजह से मुझे पिंपल्स और खुजान जैसी उत्पत्ति समस्याओं का साम सामना करना पड़ रहा है तथा उसके लगाने के बाद मेरी त्वचा रूखी सूखी भी हो गई है इस